गुजरात में ॿारनि जी पढ़ाई जे लाइ उन्हनि टीचर हिननि में अपर्याप्त कॉर्डीनेशन आहे ऐं सहयोगु ॿार घटि ॾियनि था जीअं त हू हींअर सरकार हिननि खे दरका ॾियणु या चमाट हणण लाइ मना कयो आहे त उन लाइ ॿार लाग़र्ज़ थी वञनि था ऐं टीचर जी इज़त नथा कनि ऐं कॉर्डीशन कॉर्डीनेशन नथा कनि चयो बि नथा मञनि जीअं खपेनि तीअं ॻाल्हाइनि ऐं उथनि विहनि था इन लाइ कुझु रुल्स हुजणो खपे ॿियो त जेको ज़रूरी हुजे उहो पढ़ायो वञे जीअं ज़रूरत जंहिं सब्जेक्ट जी ज़रूरत नाहे उहो न जीअं त हिस्ट्री जेको भूतकाल थी वियो आहे उनखे यादि करणु ॾाढो ॾुखियो आहे तारीख़ वग़ैरह जंहिं में सभिनिनि खे तकलीफ़ु थींदी आहे अॼु जे ॿारनि खे पढ़ाइणु ॾाढो ॾुखियो आहे टियों त टीचरुनि जो नेतृत्व हुजणो खपे तमामु तॾहिं ई हू ॿारनि खे पढ़ाए सघंदा अगरि टीचर बराबरु न हूंदो इस स्ट्रीक त हुओ ॿार खे या ख़ुदि नॉलेज घटि हूंदसि त उहो ॿार खे चङी तरह पढ़ाए न सघंदो हिन हिन करे ॿार जो ऐं टीचरुनि जो पाण में कॉर्डीनेशन बिल्कुलु घटि आहे ऐं ॿियो सहयोगु बि इनकरे ॿारनि जो घटि आहे इनजे बारे में थोरो कुझु टीचरुनि ऐं स्टूडेंट खे पाण में वही करे मीटिंग पेरेंट्स खे घुराइणु उन लाइ करणु खपे त जीअं ॿार जे बारे हुनजे पेरेंट्स खे ख़बरु पवे